गाँव घरमे जहाँ तक लड़ाइ झगड़ाके यऽ लड़ाइ झगड़ा तऽ बहुत देखलहुँ यऽ अगल बगलमे देखलहुँ यऽ आओर जहाँ तक कि परिवारकेँ बात छै परिवारमे अगर दू भइयारी छै पैघ छै ठीक छै छोट भइयारी के अगर शादी भए गेलै कनिआ एलै तऽ ओतऽ बनि नहि पाबैया एहि खातिर नहि बनि पाबैया ओ चाहै छै जेकि कहिआ हम अलग भए जाउ एकरा अलग कए दी अपन जिन्दगी ई खुब निभावै चाहे जेना निभावै जे स्थितिमे निभावै हुनका सबके कोनो मतलब नहि रहै छै चाहे अहाँ भीख मांगू किछु भी करु लड़ाइ झगड़ा करैत रहल हरदम जमीन लए कऽ हरदम वाद विवाद होइत रहल एहि खातिर होइत रहल जेकि हम कनिटा जमीन तोरामे नहि देबौ तोहर जमीन हमरामे नहि आबौ ओ हमर जमीन लए लेता पर ओ अपन जमीन हमरासबके नहि दै लए चाहै छथिन एहिला तऽ परिवारोमे तऽ झगड़ा सब झाटी सब देखलहुँ यऽ आ जहाँ तक भेल जेकि हम परिवारोमे झगड़ा सब देखलहुँ आओर गाँव घरमे अगल बगलमे देखै छी झगड़ा ओहोमे झगड़ा खुब होइया बालो बच्चा लए कऽ झगड़ा खुब भए जाइया आओर जमीन सब लए कऽ ई सब लए कऽ होइते यऽ गाछी वृक्षी लए एहिओ सब लए तऽ झगड़ा झाटी तऽ खुब होइया जेकि मारा पीटी तक भए जाइया केश मुकदमा तक भए जाइया पुलिस तक पहुँच जाइ छै लड़ाइ झगड़ा एहन होइया बहुत भयङ्कर होइया लड़ाइ झगड़ा जे लड़ाइ झगड़ाके वर्णन हम नहि कए सकै छी ओते परिवारोमे लड़ाइओ झगड़ा बहुत होइया एहि खातिर होइया जे छोट गोतनी आबै छै छोट गोतनीके देखै ला नहि चाहै छै चाहै छै जे कहिआ हमरासँ ई अलग भए जाए आओर अलग भए कऽ रहै अपन खुद ई जिम्मेदारी के अपना पैर पर खुद ई लै पर ई गलत छै हमरा सोचसँ तऽ ई गलत छै एहि खातिर जेना ओ अपन बाल बच्चाकेँ पढ़ा लिखा कए एक लायक बना देलखिन तेना छोटो दियादिनीके सोचना चाही जे हँ ई हमर बहिन छियै ई हमर बेटी छियै पर आइ काल्हिके अथीमे ई सब नहि सोचल जाइ छै आइ काल्हिके अथीमे भेल कि परिवार कि नहि ई अलग भए जाए ई अलग भए कऽ रहै लड़ाइ झगड़ा छोट छोट बात पर बालो बच्चा लए कऽ छोट छोट बात पर इहो सब लए कऽ बहुत वाद विवाद होइत रहैया लड़ाइ झगड़ा होइत रहैया पर लड़ाइ झगड़ा से हमहुँ सब बहुत परेशान छी अगलो बगलमे छी परेशान आओर परिवारिक मत किछु औरे बात छै परिवारमे गोतनी सबसँ कनि बेसी लड़ाइ झगड़ा गोतनी सब चाहलक जे कि छोट गोतनी के हरदम दबाए कऽ राखी आ छोट गोतनी दबल रहै छै पर कतेक दिन दबल रहतै छोट गोतनी जतऽ दबल रहैके ओतबे दबल रहतै ओहिसँ फाजिल तऽ नहि रहि सकैया आओर हँ ई छोट गोतनीके किओ मान आदर नहि करैया कोनो परिवार भी रहै छोट गोतनी आयल तहने वाद विवाद चालू भए जाइ छै तहने से लड़ाइ झगड़ा चालू भऽ गेल ओकरा खुद देखए ला नहि चाहै छै बाल बच्चा अगर ओकर भए गेल तहन आओर नहि ओकरा देखै लए चाहलक नहि ई लड़की नहि ई छै जँ शुरुमे जाइ छै देखऽ लए ओ खुद कहै छथिन परिवार वालाके अहाँ परिवार चला सकबै ने परिवारके राखि सकबै ने सम्हालि कऽ एक जुट कए कऽ जँ खुद आबै छै तऽ खुद ओकरा अलग कए देल जाइ छै ई तऽ गाँव घरमे पुरा देखलहुँ यऽ खुद हम अपन परिवरमे देखलहुँ यऽ जेकि सब केना केना करै छथिन